सिगांसिनथाराव एआइ फर भारतखौहाय हामबाय होग्रोबाय दा बे कुइसननि माखासे बेलायाव आं जोबोरैनो एसे बुजिनो मोन्दों दि जोङो नुनो हायो सिगांसिनथारावहाय गोबाव समनि सिगाङाव जोंनि माखासे भारतारिफ्रा गोदोनानै दंमोन जों नुनो मोनो जोंनि माखासे हिस्ट्रिफोरखौ नायोब्ला जोङो गोदो गोदायहाय माबायदि डेभेलपमोन जोंनि भारतना आरो दानि आथिखालायावहाय नायोब्ला जोङो माबादियै जौगाबोगासिनो दङ जों बेखौ मोन्थिनो मोनो आरो नुनो मोनो दा जोङो माखासे गोबाङोनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारतनावहाय फ्राय डिजिटेल जि टुवेन्टि माखासे गोबां माखासे बानायनाय जे जोंनि गाहाइ भारत दैदेनगिरि प्राइम मिनिस्टार मडिआ गोबां माखासे जोंनि नांगौफोरनि थाखायहाय पाब्लिक एबा दिनै गोबां सिन्था खालामानानै माखासे बे डिजिटेल्स मुभमेन्टफोरखौहाय खालामनो सानगासिनो दङ ओमफ्राय खालामदोंबो आरो जोंनि जि माखासे भारतआवहाय फ्राय डेभेलप जादों बुंनो थाङोब्ला जोंनि लामा इरि माखासेफ्राव फ्राय जों नुनो मोनोमोन सिगां फ्रायानो आन्डार डेभेलपमोन एबा जों नुनो मोनामोन आरो जोंनि बे माखासे मोनसे मेन बिसेसखि जाहैबाय दानि मुगायावहाय इन्टारनेट मुगायाव जों माखासे बेंक बेंकिं बुंनो थाङोब्ला आजिखालि फन पे गोदोनि समावहाय जों नुनो मोनोमोन फन पे बायदिसिना गैयामोन दायो जाहैबाय जोङो मोनसे फन एबा फैसा बख'नोब्ला बेंकफोरनिफ्राय गोबां गोबां गोबां जायगायावहाय थांनांगौ जायोमोन नाथाय जोङो आजिखालि गाव गावनि नांगौफोरखौहाय गावनि नांगौफ्रावहाय जोङो गोजानाव थाङालाबानो एबा बेंकफ्राव थाङालाबानो जोङो फनजोंनो एबा जोङो नेटफोरजोंनो फन टु फन जोङो फैसाखौ ट्रान्सफार एबा उइड्र' एबा बायदिसिनाफ्राव जोङो बे नेटनि बेंकिंफोरजोंनो जोङो गोबां खामानिखौ मावनो हायो बे जादों मोनसे बिराथ डेभेलप कान्ट्रि डेभेलप जाहैबाय फारसेथिं नायोब्ला आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायो

जि दानि मुगायाव जों नायोब्ला फ्राय फारसेथिं नायोब्ला जोङो एसे गोनां रोंगौथिबो गोनांथि जानानै फैयो खारन आजिखालि डिजिटेल मुभमेन्ट होननानै बुङो बे जोंनि भारतखौ जों नायोब्ला जे जोङो बे माखासे गोबां डेभेलप होननानै बुङोब्ला जोङो दानि मुगायावहाय आरो फ्राय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ माखासे बिराथ डेभेलप फिउचार आरि मा होन माखासे गोबां जिनिसफोर डेभेलप खालामनो सानगासिनो दङ दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो बिराथ जौगाथायाव एबा एसे भारतना डेभेलप जानानै दं होननानै जों बुजिनो मोनो आरो बिदिनो जों गोबां माखासे नेटनि अनगायै फ्राय बेंकफोरनिफ्राय माखासे गोबां जों डेभेलपखौ मावनो हायो एबा लनफोर लांनानै एबा जोंनि नांगौफोरनि थाखाय माखासे खामानिफ्राव मोजां बाहायनानै एबा बेखौ जोङो इनकाम खालामनानैहाय जोङो जायखिनि प्रफिटखौहाय माखासे मोननानैहाय इन्ट्रेस्टफोरखौहाय जोङो होफैफिननानै जोङो आरो बिदिनो लेनदेन खालामना फारसेथिं मोजां मोजां माने मोजां खामानिखौ जोङो मावलांनो हायो आरो बिदिनो जों गोबां माखासे जोंनि नांगौफोरनि थाखायहाय जोङो बिदिनो नेटफोरजोंबो गोबां बिजनेसफोरखौ जोङो मावनो हायो माखासे गोबां नेट बिजनेसफोर दङ माखासे जोंनि फन बायदिसिना जोंनि बे भारतनाव जेखिनि

जि डेभेलप कान्ट्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो फ्राय डेभेलपआनो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि भारतनानो बुंनो थाङोब्ला सबसे बुंनो थांनानै रिच कान्ट्रिबो होनजायो नाथाय जोंनि माखासे रोंगौथिनि माखासे लिटारेट फ्राय इडुकेसन बेलायावहाय फरायनाय सरायनाय माखासे बेदि पलिसिखौ जों बुङोब्ला बेफोरनि दारै जानो हागौ बेयो भारतना इसे बेफोरबायदि खामानियावहाय जौगानो हायाखै एबा जोंनि पाब्लिकफ्रा गुरुथ' लानो हायाखै दा बिनि थाखायनो बेफोरबायदि नेट बेंकिं एबा डिजिटेल बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे जों मोजां मावनो गोनां एबा सोलोंनोबो गोनां आरो बेफोरखौ जोङो खामानिफ्रावहाय मावनो गोनां बेजोंल' नङा जोंनि थाखायल' नङा माखासे जोङो जोंनि माखासे बे भारतनि जे प्रपार्टिफोर एबा बेखौबो जोङो मददबो होनोगोनां एबा हेल्पबो होनोगोनां माखासेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंनि फ्राय माखासे गभरमेन सेक्टर्स बुंनो थाङोब्ला जोङो हस्पिटाल स्कुल आजिखालि जों नुनो मोनो माखासे बिराथ गभरमेनफ्रा इउटिलाइज खालामदों फैसा क्रौर क्रौर नाथाय जोंनि पाब्लिकफ्रा एसे बुजिया माखासे जों नुनो मोनो माखासे डिस्ट्रइ खालामनाय जिनिसफोरखौहाय माखासे जों नुनो मोनो हस्पिटालफ्राव माखासे क्लिलिनेस जों गावखौनो गाव खालामा गारला पेपार गारला बायनाय प्लास्टिक इरि गारलाबायनाय माखासे डासबिनफोर दंब्लाबो जोंनि पाब्लिकफ्रा इउटिलाइस खालामा दा बुंनो थाङोब्ला जों गाव गावनो सेन्ज जायाब्ला जोङो फ्रायनो जोङो बांसिनाव जों डेभेलपखौ जानो हानाय नङा जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां जोंनि भारतनाखौ जों डेभेलप खालामनो सान्दों एबा स्वच्छ भारत बायदिसिना साफा खालामनाय जोङो गाव गावनो जोङो सोलोंलायाब्ला बुजिलायाब्ला एबा जों गावबा गावनो साफा खालामाब्ला जोङो बे डेभेलपखौ जों खालामनो हासिनाय नङा आरो बांसिन